जी हा मां प्लेसमेंट कॉन्सल्टेट सर्विस पारां ॻाल्हाए रही आहियां मां सोनिया कांगवानी तव्हां जी छा मदद करे सघां थी जी जी जी जी हा असांखे नौकरी ॻोल्हणु वारनि खे उनजी क़ाबिलियत ऐं ज़रूरत मुताबिक नौकरी वढण में मदद कंदा आहियूं छा तव्हां पंहिंजे बारे में तफ़सील सां ॿुधाईंदा कि तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जी नौकरी ॻोल्हे रहिया आहियो जेकॾहिं असांखे तव्हांजे बारे में ख़बर हूंदी त असां तव्हां जी सहुली मदद करे सघंदासीं जी जी बिल्कुलु उन लाइ करे तव्हांखे हिकिड़ो फ़ोम भरिणो पईंदव ई मेल जे ज़रिए तव्हां खे फ़ोम भरे करे तव्हां खे मोकिलिणो पवंदो जंहिंमें तव्हांजो नालो पिता जो नालो ऐं एड्रेस मोकिलिणी पईंदव तव्हांजे स्कूल ऐं कॉलेज जी मार्क शीट ऐं तव्हांजो डिप्लोमा जो सेर्टिफ़िकेट लगाए करे मोकिलिणो पवंदो इन लाइ करे तव्हांखे हिकिड़ो इंटरव्यू ॾियणो पवंदो उन लाइ इंटरव्यू खां पोइ हीउ तव्हांखे ख़बर पईंदी इंटरव्यू में तव्हांखां तव्हांजे ज जंहिंमें तव्हां कयो अथव उनमें ई तव्हांजे हिसाब सां ई तव्हां खां सवाल पुछिया वेंदा जंहिंमें तव्हांजी डिग्री हूंदी उनजे हिसाब सां तव्हांखां सवाल पुछिया वेंदा जीअं तव्हांखे सहूलियत लॻंदी बसि जीअं ई तव्हांजो सेर्टिफ़िकेट ॾिसंदासीं पोइ जल्द ई तव्हां जो इंटरव्यू बि वठी छॾींदासीं असां ॿिन्हिनि तरीक़े सां वठंदा आहियूं जीअं तव्हांखे सहूलियत लॻे तव्हां इंटरव्यू वग़ैरह ऑनलाइन ॾेई सघोथा ऑनलाइन ॾियो अगरि ऑफ़लाइन ॾियणु चाहियो था ऑफ़लाइन बि ॾेई सघो था जी जी बिल्कुलु अजमेर में ई आहे हा ॿुधायांव थी मां तव्हां है न रीजनल कॉलेज हा रीजनल कॉलेज पुष्कर रोड रीजनल कॉलेज पुष्कर रोड रीजनल कॉलेज पुष्कर रोड जी मां तव्हां खे हिक ॿिनि ॾींहंनि में इंफ़ोम कयांव या तव्हां ॿुधायांव थी जी जी जी धन्यवाद